पन्द्रह अगस्त स्वतन्त्रता दिवस छब्बीस जनवरी गणतन्त्र दिवस सेकण्ड दो अक्टूबर गाँधी जयन्ती पाँच सितम्बर शिक्षक दिवस भऽ गेल एक जनवरी नया साल